म्हाका खुबदां अशें दिसलां की चित्र काडूं नाका आनी हांवें हे खुबदां केलाय बी एक दीस असो आशिल्लो ज्या दिसाक म्हजो बरो मूड जाल्लो आनी हांव चित्र काडपाक म्हूण वतालें तेन्ना म्हाका म्हाज्या इश्टाचो कॉल आयलो हांवें तो कॉल घेतलो आनी कॉल घेतकीच ताणी म्हाका खूब वायट अशीं गजाल सांगली ती गजाल म्हळ्यार आमचो एक जिवाभावाचो इश्ट हे जग सोडून आमकां गेल्लो तो ताच्या मावशेक मेळपाक म्हुणून घरांतल्यान भायर सरिल्लो आनी वाटेक ताचो अपघात जालो ताका हॉस्पिटलांत व्हरता मेरेन सन ताचो जीव सोंपलो हे आयकून म्हाका खूब रडपाक आयलें ताका हांवें काडिल्ली चित्रां खूब आवडटाली दुसऱ्या म्हयन्यान ताजो वाडदीस आसलो आनी हांवें थारायिल्ले की ताका हांव ताजे चित्र काडून फ्रेम करून दितलें पूण ही वायट गजाल कळटकीच म्हाज्या पांयां पोंदांतली जमीन कोसळ्ळी अशीं दिसली ताजे नंतर हांवें एक म्हयनो म्हळ्यार चित्र काडलेच ना जेन्ना जेन्ना हांव चित्र काडपाक वताले तेन्ना तेन्ना तें म्हज्या लक्षांत येताले दुसऱ्या फावटी म्हाका अशें कायशें जाले हांवें बरें चित्र काडून दवरिल्लें आनी म्हज्या भावाची आनी म्हजी झगडीं जाली त्या झगड्येन म्हज्या भावान हांवें काडिल्ले चित्र व्हरून उदकांत उडयलें तें चित्र म्हाज्या खूब आवडीचे आशिल्ले जेन्ना जेन्ना हांव ही चित्रां काडटा तेन्ना म्हाका ही चित्रां काडपाची प्रेरणां म्हाका म्हाज्या आवय बापाय हांच्या कडल्यान नाजाल्यार म्हाज्या इश्टा कडल्यान आनी निसर्गांतल्यान मेळटा जेन्ना हांव दर्यार वतां तेन्ना मावळटो सुर्य पळोवन आनी दर्या वेले थंड वारें घेतकीत सुद्दां मेळटा म्हाका दिसान दुसरीय कामां बीन आसताच पूण हांव ती कामां करून सुद्दां इल्लो इल्लो वेळ मेळटा तेन्ना हांव ल्हान ल्हान ना जाल्यार व्हड खंयची जाता तीं चित्रां काडटात